म्हणजे आमचें घर घरा कडेन शेवणीं पोवपा सारकीं आज पासून दिसता आजून शेवणीं म्हणजे की आमचें घरा ना तीं सकाळीं उठोवपाक आमकां येता सारकीं आमचें पय हें आहा न्हू कितें म्हणटा तेका जनेलां तेजेर येवन टूक टूक करून उठयता आमकां किदें अशें दिसता की आमकां कोण ना कोण उठयता कांय दिसता तेन्ना बरें दिसता जिवा बी आनी बेग्यांत उठ्ठा आनी तेंकां पोवंक वयतात काडून दाखय वा कसलीं कसलीं शेवणीं आहा ती पयलें कितें आहा खूब तरेचीं दिसता म्हाका तीं बारीक बारीक हा मोठीं आसा कोणें तेंका कितें म्हणटा कीर म्हणटा कोण पोपोट म्हणटा कोण साळोळी म्हणटा अशें खुबशें पळोवंक मेळटा म्हाका आनी हें डेयली एक दिसाचें न सदांच सकाळीं स पयलें आमी उठचे पयलीं तीं आमकां उठयता येवून भाटां येवन भाटांत बसपाचें भाटांत भोंवपाचें आनी सगळें आमचें तें पय कितलीं कितें कितें हा आमचें तें शेवणीं जें रानां आमच्या भाटां येवन शेवणीं सगळ्या कोण सुपारी जी बसलीं आसता कोण माडांचेर बसलीं आसता कोण चिकू पळयता अशें सगळे सगळे सगळे ते तीं तेंचे सुवातेन आसता तें किद्याक सकाळीं पोवपा सारकें आनी किले बी सारको चींव चींव कोण कसलो आवाज काडटा तोच कळना जालें